राजस्थान जी साक्षरता छाहठि पोइंट ॿुड़ी छह प्रतिशत आहे ऐं ॿ हज़ार यारहां जी जनगणना जे अनुसारु राजस्थान जी साक्षरता दर एकहठि पोइंट चार चार प्रतिशत हुई जंहिं में भाई साक्षरता दर छह छाहतर पोइंट हिकु छह प्रतिशत हुई ऐं माई साक्षरता दर पंजेतालीह पोइंट अठ प्र प्रतिशत हुई ऐं ही भारत जे मध्यवर्गी साक्षरता वारे शहरनि में अचे थो जो की विदेशनि खां त काफ़ी पुठियां चई सघिजे थो